नमस्ते आप बबरी बाज़ार से बोल रही हैं फर्नीचर की दुकान से ना अच्छा केशव मौर्य के यहाँ से बोल रही हैं ऐसा है ना हम अपना एक इस्कूल खोले हैं और मेरी एक ऑफ़िस है तो उसमें मुझे मेरा पूरा फ़र्नीचर का काम करवाना है आप से तो हो जाएगा तो ठीक तो है थोड़ा वह दीवार में मुझे पूरी अलमारी का करवाना है और टेबल कुर्सी और बच्चों के जितने बच्चे हैं उसके लिए भी मुझे मँगाना है तो क्या आप कर लेंगी अच्छा और मतलब सही रेट रहे क्योंकि मुझे कई रूमों में कराना है अच्छा क्योंकि हम सुने हैं कि भाई हर जगह बहुत अच्छे से करती हैं और आपका जो फ़र्नीचर है वह सब भी अच्छा रहता है कोई शिकायत नहीं ना आएगी उसमें अच्छा तो जैसे मान लीजिए छः सौ बच्चों के लिए मुझे कुर्सी टेबल भी बनवाना है तो हो जाएगा वह भी

अच्छा और आलमारी पूरी बनवाना है मेरे ऑफ़िस में टेबल का है और कुर्सी वह सब पूरा रखने के लिए सब अच्छा होना चाहिए कोई उसमें शिकायत ना रहे थोड़ी अच्छा तो कब तक आएँगी आप जैसे कब से यह काम शुरू करेंगी अच्छा तो कल से आ जाएँगी कितने बजे आ जाएगी क्योंकि मेरा भाई ऑफ़िस वही दस बजे खुल जाएगा और हमको कल से अपने ऑफ़िस का यह सब चीज़ें चाहिए फ़र्नीचर का काम अच्छा तो जैसे कुछ हिसाब किताब बताएँगी कि कितना लेंगी तो हमको एक मालूम रहेगा आइडिया कि आपको इतना पैसा चाहिए मुझे सही लगा तो मैं करूँगी नहीं तो फिर दूसरे फ़र्नीचर की दुकान से फ़ोन करूँगी अच्छा पाँच हज़ार कुछ काम नहीं हो जाएगा थोड़ा बहुत मतलब कितना है फिर भी भाई थोड़ा मेरे हिसाब में रहे क्योंकि मुझे एक दो जगह नहीं कराना है बस केवल सौ दो अरे मुझे पंद्रह बीस रूमो में करवाना है भाई आप से फ़र्नीचर का काम आलमारी भी करवाना है टेबल कुर्सी भी कराना है

अच्छा यानी मतलब अगर बस सौ दो सौ अच्छा चलिए ठीक है तो कल से काम शुरू कर देंगी आ जाएँगी अच्छा तो अकेले अकेले ही रहेंगी कि और भी कोई आपके साथ ठीक है तब कल से आ जाइए ठीक नमस्ते